ہیلو میں نے آپ کے ریسٹورینٹ کی پاؤ بھاجی کے بارے میں بہت اچھی باتیں سُنی ہیں کیا آپ مجھے اُس کے بارے میں مزید بتا سکتے ہیں

جی مزیدار لگتا ہے میں پاؤ بھاجی کا بہت بڑا پرستار ہوں اور میں ایک مستنب کی تلاش کر رہا ہوں آپ کی پاؤ بھاجی کو دوسروں سے الگ کیا چیز بناتی ہے یہ حیرت انگیز لگتا ہے میں یقینی طور پر اُسے آزمانے کے لیے آ رہا ہوں کیا یہ مختلف حالتوں میں دستیاب ہے جیسے پنیر یا اضافی مسالے کے ساتھ

بہت اچھا اور اِس سے کہ سائز کے بارے میں کیا خیال ہے مجھے کافی بھوک لگی ہے یہ قابل ہے میں اُسے آزمانے کا انتظار نہیں کر سکتا کیا مجھے ریزرویشن کرنے کی ضرورت ہے یا میں صرف اندر آ جا سکتا ہوں تجویز کے لیے آپ کا شُکریہ میں ضرور بکنگ کروں گا میں آپ کی مشہور پاؤ بھاجی کو آزمانے کے لیے بہت پُرجوش ہوں بہت شُکریہ میں پہلے ہی اپنے دورے کے دِن گِن رہا ہوں